जोंनि हारिमुवाथ' जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय जों जोंनि सिनायथिनि थाखाय जोंनि दानाय लुनायानो आरो बर' हारिमुनि ओमफ्राय जों दानाय लुनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसियो एम्फौ फिसिनानै जोङो बेबादिनो फिथोबनिफ्राय एम्फौ दिहुन्नानै जोङो दायो आरो दानायावबो जोंनि सिगां गोबां जोंनि आबौ आबैमोना बेबायदिनो आगर आखाय दाबोदों आरो बे आगरफोरानो दावराय मोख्रेब आगर गेदेर आगर फिसा फारौ मेगन थाइगिर बिबार आरो बेफोरनो मेन आरो बर'फोरनि दानाय लुनाया जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनाय जेरै जोंनि हारिमुबो सिनायथि होनो थाखाय जेरै आर'नाइ दायो जोङो आर'नाइखौ जोंनि हारिमुनि थाखाय सिनायथि होनानै सानो सान्नानै लायो आरो बे आर'नाइ जोंनो बर' जोंनि जाथिखौ सिनायथि होनो हायो आरो बेबादिनो बर'नि गेजेरावथ' सिग बेबादिनो न' लुनाय आरो सिगां समाव जोंनि गेजेराव बेबादिनो जिगाबनि न' लुयोमोन दाथ' जिगाबनिखौ बांसिनावनो नुनो मोन्नाय जाला आरो जिगाबनिखौ बेबायदिनो बाख्रिया सानजा थानांगौ आरो बाथौआ सानजा सा खनायाव थायो आरो जोंनि बर'फोरनिया